होटल फार्चून हांजी शिपाली जी केह् हाल ऐ तुस ठीक ओ हां हां शिपाली जी तुस पैह्ली बारी होटल फाॅर्चून च तुसें विजिट कीता आए दे क्या तुस असेंगी सनाई सकने ओ कि इत्थूं दा सारा रौह्न बौह्न साढ़े होटल दा सिस्ट खान पीन सब तुसें गी कनेहा लग्गेआ अच्छा ठीक है हून तुस मिगी सनागे अ'ऊं कि'यां थुआढ़ी सहायता करी सकनी आं किस टाइप दा जी जी तुसें गी किस टाइप दा तुसें गी किस किस्म दी रुट्टी चाहिदी किस मतलब किस टाइप दी डेकोरेशन चाहिदी अपने रूम च जां फ्ही तुसें जि'यां साढ़े इत्थै चार काॅर्नरस न नी जे तुस कोह्की साइड अपना रुम लैना पंसद करगी ओ अच्छा लेफ्ट साइड ठीक ऐ ते तुस मिगी सनागी ओ के केह्डे कलर दे कर्टन तुस पंसद करगी हां जेह्के अस अ'ऊं उत्थै लबाई औङ ठीक ऐ ते तुस खाने च के पसंद करगी ओ जेह्के अस अपने जेह्के अऊं थुआढ़े आस्तै रुट्टी पजाई औड़ां जि'यां साढ़े इत्थै जेह्कियां डिशिज़ ऐल्लै इत्थै बनी दियां ओह् साग ढोडा ऐ अच्छा राजमां ते चौल चटनी न दो वैरायटी दी बनी दी इक ते बनी दी अनार दाने दी इक बनी दी छड़ी टमाटरे दी ते ते तुस कोह्की कोह्की खाना पसंद करगे ओ अच्छा टमाटरे आह्ली ठीक ऐ पर जेह्की टमाटरे आह्ली चटनी ऐ ओहदे च असें नमक ज्यादा रक्खे दा होंदा जेह्की आनार दाने आहली चटनी ऐ ओहदे च थोह्ड़ा असें नार्मल रक्खे दा होंदा कि'यां के किश लोक जेके मतलब स्याने स्याने बजुर्ग लोक औंदे औह् बी पी आहले होंदे मते तां करी असें थोह्ड़ा फर्क रक्खे दा होंदा हून तुस एह्दे शा बाहर बी कोह्की लैगियां हून टमाटरा आहली लैगियां जां अनार दाना आहली लैगियां अच्छा तां फिर इक कम्म करगी दवें थोह्ड़ी थोह्ड़ी पाई ओड़गी जेहड़ी शैल लग्गग तुस चक्खी दिक्खी लैऔ जेह्की शैल लगग तुस उ'ऐ खाई लैएओ अच्छा ते कलाड़ी कुल्चा तुसें विल्कुल ठीक सुनेआ कलाड़ी सच गै बड़ी् मश्हूर ऐ उत्थै ते कलाड़ी साढ़ी बेसीकली औंदी ऐ रामनगरा और रामनगर दी कलाड़ी तुसें पता गै ऐ ओह् किन्नी मश्हूर ऐ ते अ'ऊं इक कम्म करनी में थुआढ़ा रुट्टी आहला आर्डर ऐ ओहदे च कलाड़ी कुल्चा बी पुजाई ओड़नी और किश मैम किश होर सहायता करी सकनी आं अ'ऊं दो गलास कच्चू दे जी जी शुक्रिया मैम एह सब किश पुज्जी जाह्ग शुक्रिया ओ के